समाज में भारतीय महिलाओं की भूमिका पहले से बहुत बेहतर अच्छी हो गई है बहुत बदल चुकी है क्योंकि महिलाएँ हर जगह सुरक्षित हैं और पढ़ाई लिखाई में भी हिस्से ले रही हैं पढ़ाई लिखाई का अवसर मिलता है पहले महिलाओं को घर में ही रहना पड़ता था घर के कामकाज में कामकाज करना पड़ता था अब कुछ में हिस्सा नहीं लेना पड़ता था पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह में लेकिन अब महिलाओं को पढ़ाई लिखाई या नौकरी में समान अवसर मिल रहा है और इस समय महिलाएँ हर तरह से सुरक्षित हैं कहीं भी आ जा सकती हैं महिलाएँ चाहे पढ़ाई से लेकर मार्केट से लेकर और कामकाज से लेकर नौकरी से लेकर हर तरह से सुरक्षित हैं और उनको बराबर का अव अवसर मिल रहा है लड़का और लड़कियों में कोई कोई वैसे नहीं है समान अवसर मिलते हैं धन्यवाद